हँ बता सकै छी आ एतयके जे मतलबकि सर जे छै जे चलि रहलहै अपनासबके हाल जे बेरोजगार किया छै लोक एतय तऽ पहिला बात कारखाना छै नहि किछो लोक कतयसऽ रोजगारके लेतै कारखाना रहै छै उद्योग रहै छै तब ने लोकके रोजगार भेटै छै मूर्खो रहै छै जे ने रहै छै पढ़ल लिखल ओहोसब मजदूरी करै छै एतय त से नहि छै एतय तऽ ऑफिस छै कनिमनि एक्का दुक्कामे ऑफिस छै बैंक छै ओहिमे तऽ पढ़ल लिखल लोकके नौकरी हेतै होइ छै नौकरी अतत पढ़ाइके सुविधा नहि छै नीक पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ छै ओत्ते कारबार नहि छै जेहिके वजहसे लोक बेरोजगार छै आब ओत्ते बढ़िऑं शिक्षा रहिते तऽ एतयके लोक बेरोजगार थोड़े ही रहिते जाहि चीज छै जे चीजके व्यवस्था छै ताहि चीजमे अपन बढ़िऑं से कमैते धमैते त एतुका लोक ओत्ते पढ़लो नहि छै बढिऑं शिक्षा नहि छै एतयके लोकके शिक्षाके कमी छै मेन बात असलमे कारोबार छै नहि नहि फैक्ट्री छै किछु उद्योग नहि छै जाहिमे कम पढ़ल लिखल लोक भी कय लेतै रोजगार करितै तऽ ओ कमा सकैया हँ एतय जे छै से ओत्ते नीक पढ़ाइ लिखाइके सुविधा नहि छै कि कहु आर एतओ बड़का बड़का उद्योग बाहरके सुविधा तऽ ओत्ते नीक पढ़ाइ नहि छै यहाँ तऽ बढ़िऑं ऑफिसमे सब ठीक छै अहाँ बढ़िऑं पढ़ि लिख लेब बाहरमे जत्ते सुविधा छै तत्ते एहिठाम नहि छै बाहरमे बड़का बड़का फैक्ट्री उद्योग सब छै जाहिमे कमो पढ़ल लिखल लोक खूब कमाइ धमाइ छै खूब रोजगार भेटै छै एतुका लोकके से नहि छै एतुकालोक कमो पढ़ल लिखल छै तऽ ओकरासबके खूब बढ़िऑं जॉब मिलै छै रोजगार दै छै मजदूरी करै छै आर एतय जेना छै बाहर जेकाँ अच्छा सुविधा नहि मिल रहल छै जाहिके वजहसे एतुका लोक बेरोजगार छै वएह देखियौ बाहर जेतै तऽ बाहर बड़का बड़का कारखाना उद्योग बढ़िऑं सॅं बढ़िऑं नौकरी बढ़िऑं सॅं बढ़िऑं जॉब भेटै छै कम सॅं कम पढ़ल लिखल के भी नौकरी भेटै छै ओत्तौ सबकिछु के मजदूर मजदूरी करै छै बढिऑं पोस्ट छै ग्रेजुएटेड छै तऽ ओकरा बढ़िऑं पोस्ट भेटतै ओकरा ओत्ते बढ़िऑं पोस्ट छै ओहिसब काममे लेकिन ओत्तेय के लोक बेरोजगार नहि हैत बाहरमे ई सुविधा छै कि ओत्तुका लोक मतलब कि किछु कयके कमा धमा के लोक अपन पेट पोषि सकैया बिहारमे एतय एतय लोक अगर कनि पढ़ल लिखल छै तऽ कनि ओकर गुजारा तऽ भय जेतै लेकिन जे साफ अनपढ़ छै जे नहि पढ़ल लिखल छै ओकर गुजारा नहि हेतै असल सुविधा नहि छै ठीक छै अगर अहाँके एहिपर और जानकारी चाहे हैत तऽ अहाँ हमरा अहि नम्बर पर सम्पर्क करब ठीक छै